کھلاڑیوں کو وہ تو شروع سے سکھایا جاتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ جون سا جیسے کہ بیٹ بال کرکٹ لے لیں آپ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ادھر بال کرانی ہے کہ سامنے والا جب ایسے کھیلے تو ایسے بال کرانی ہے ادھر سے بال کرانی ہے اور ایسے پکڑ کے بال کرانی ہے یہاں کھڑے ہو کے بال کرانی ہے اور کھیلنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ ایسی بال آئے تو ایسے ادھر کو بلا چلانا ہے اور ادھر سے بال آئے تو ادھر کو بلا چلانا ہے تو ہر کھیل میں پہلے بتلایا جاتا ہے پھر اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں کر کے سکھایا جاتا ہے پھر وہ بھی کرتے پھر وہ سیکھ جاتے ہیں پھر سیکھنے کے بعد کوئی سا بھی کھیل ہو ہر چیز کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے اچھے سے تجربہ کرنا پڑتا ہے اس کا تو آگے جا کے وہ مشہور ہو جاتا ہے اچھا نام کماتا ہے کیونکہ اس کی تربیت اچھی دی ہے اسے شروع سے سکھایا ان نے لگن اور محنت سے اس کا نام بھی ہو گیا